पूर्णियाँके जे छेै निवासी आओर नेता सब जे छेै आ जितना भी पर्व होइत छेै त्यौहार होइत छेै ओकरामे लगभग मतलब शामिल रहैत छेै खेलसँ जुड़ल रहै खेल रहैत छेै कोनो या इसकुल कॉलेजमे फन्शन होइत छै तऽ लगभग जुड़ल रहैत छेै मतलब हरेक से इन्टरेस्ट छै कि हँ मतलब विकसित करना चाही हमर मतलब जिलामे हमर आ इसकुल कॉलेज आ आओर हरेक आदमीकेँ मतलब प्रोत्साहन करैत रहैत छेै जितना भी मतलब कि नेता सब छै अभी तकमे मतलब जितना देखलिए कोनो कमी तऽ मतलब नहि नजरिमे एलेै हँ नेता सबमे जहाँतक देखलिए ओकरामे कि किछु ने किछु मतलब एडवांटेजए रहलेै हँ अभीतकमे हम पूर्णियाँमे जबसँ छिए तऽ हमरा ई पता छै कि आँ जे उत्सव भेलय कॉलेजमे ओकरामे शामिल भेलेै हँ सबके मोटीवेट करलकेै जितना विद्यार्थी सब छै आ या खेलकूद हुए या पढ़ाइ लिखाइके बारेमे हुए आ एकर बादमे केना रहना छै केनाकि करना छै कि स्थिति चलि रहल छै कि होना चाही कि नहि होना चाही पूर्णियाँमे एयरपोर्ट रहै कि मतलब बनि जाए तऽ एयरपोर्टोके बारेमे चर्चा भेलै आब एयरपोर्ट अगर सरकारकेँ अगर रहलै कृपा तऽ मतलब बनिए जेतए इएह सब छै अपन पूर्णियाँके पूर्णियाँके बारेमे इएह किछु रहै